योगा होइ छै योगाके मतलब होइ छै मने कि मतलब ककरो पेट निकलि गेलै यऽ आओर पेट निकलि जाए छै मतलब खाना पिना जे जादा खाइ छै तऽ योगा करै छै तऽ एकर मतलब ओ मतलब थोड़ा अपना शरीरलए अपना कन्ट्रोलमे आबै छै मतलब जादा मतलबसे तेल तेल जे खएलक तऽ ओकर पर मतलब मोटा तगड़ा जे भै जाए छै तऽ ओहिसे मतलब अँ कम मतलब खाना उना खाइ छै तऽ ओ योगा करै छै तऽ ओ पतला होइ छै आओर मतलब एगो जिममे लै कि लड़कासभ जे घिचै छै ओहिसे जे सिखै छै ओसब तऽ लड़कासभ करै छै जेनाकि ईसबमे रहै छै मोटा रहै छै नहि तऽ योगा करै छै तऽ ओ मतलब पतला दुबला हइ छै ओहि चीजके लिए मतलब अपना छोट चीजके लिए सुबह सुबह जाए छिए सुबह मतलब ओहिमे करै छिए योगा करै छिए आओर ओ जिम जे घिचै छै ओ लड़कासभ जाइ छै मतलब ओतेक उपरमे जे रहै छै ओ लोहा आओरके जे रहै छै ओहिसे जिम घिचै छै